हमर इलाकामे गाछके लगबयके लिये लोकके प्रयास कयल जाइ छनि की जे छै ने जादा सँ जादा तौर पड़ छै ने गाछ लगाउ जेनाकि गाछ लगेलासँ आइ जे पर्यावरण प्रदूषित भऽ रहल छै आदमी सब गरमसँ हताहत होइ छथि से नहि भऽ से नहि भऽ सकय छथि आओर वर्षाके जे एते कमी छै हरियाली रहलेपर बारिश होइ छै अइके दुआरे सबके इएह सुझाव देल जाइ अछि कि जैसँ जादासँ जादा मात्रामे गाछ लगाउ आओर जे छै ने गाछ लगाके पर्यावरणके सुरक्षित राखू पर्यावरण बचेलासँ सब सुन्दर हवामे साँस लअ सकय छी आओर सुन्दर सँ सुन्दर सुरक्षित रहि सकय छी पर्यावरण बहुत सुन्दर चीज छै पर्यावरणके जे छै ने बचाबयके लेल जतऽ सुखल गाछ देखय छियै ओतऽ गाछके कटबाके आओर जे छै ने से ओतऽ पुनः दूसरा गाछ लगाउ आओर दूसरोके कहियौ जे छै ने जतऽ गाछ सुखल छै ओतऽ अहाँ गाछ लगबयके लिये हुनको कहियौ गाछ काटिके गाछ लगाउ आओर जे छै ने अपना भरि प्रयास करू जे सबके जागृत करियौ जे गाछ लगबयके लिये पर्यावरणके बचाबयके लिये पर्यावरणसँ सुरक्षित रहब तऽ पर्यावरणके बचाबयके लिये सब कोइ जे छै ने से गाछ लगाउ आओर पर्यावरणके आगे बढ़ाउ